नमस्ते सर बताइये सर हाँ गाड़ी कहाँ जाएंगे सर हाँ सर ठीक है कब कौन सी डेट पर चाहिये सर आपको डेट बताइये हमको इग्ज़ैक्ट डेट बताइये अठारह तारीख को हाँ तो सर आप फैमिली के साथ रहेंगे या अकेले रहेंगे या फ्रेंड के साथ रहेंगे आप फैमिली के साथ में रहेंगे या फ्रेंड के साथ में रहेंगे या अकेले रहेंगे सर आप फैमिली के साथ में ठीक है सर अच्छी बात है हमारे यहाँ कार है बट सर आपको ए सी में चाहिये या नॉन ए सी में चाहिये सर ए सी वाली चाहिये सर तो कहाँ जाएंगे सर आप मतलब कौन सी जगह पर जाएंगे सर लखनऊ जाएंगे जौनपुर जाएंगे या कहाँ जाएंगे सर अच्छा अच्छा ठीक है सर तो कितने लोग रहेंगे सर पाँच लोग रहेंगे तो सर हम आपको ब्लोरो भेजें या कि ऑडी भेजें या तो किया भेजें कौन सी आपको कार चाहिये बताइये किया का क्या बोलते हैं आर्टिका का रेट है आठ हजार सर और ऑडी का रेट है जो बारह हजार है और उससे कम में भी है बट हाँ बोलिये कम वो बात ठीक है लेकिन सर आप ए सी में कार ले रहे हैं न तो आपको इससे कम में थोड़ी मिल पाएगा सर आप आर्टिका मंगा रहे हैं तो ए सी में है आप कई जगह जाएंगे भी तो आप चलिये ठीक है आपके लिए हम पाँच सौ रुपये कम कर दे रहे हैं ठीक है तो तो कब आप कहाँ के रहने वाले हैं अच्छा मुंबई से आ रहे हैं तो आप प्रतापगढ़ में उतरेंगे राइट हाँ तो अठरह को यानि की अठारह को कौन सी डेट परसों ठीक है मंगलवार को कितने बजे तक आप आ जाएंगे दो बजे उतरेंगे यानि फैमिली के साथ में उतरेंगे फिर चलो ठीक है फिर ड्राइवर सर ड्राइवर का चार्ज बट अलग से लगेगा आपने गाड़ी का तो मतलब बता ही दिया ये मेरा ड्राइवर है न तो दारू पीता है ना तो कोई नशा करता है तो उसका चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा क्या हुआ सर हाँ हाँ हां नहीं नहीं नहीं कोइ नशा नहीं कोई शिकायत सर आपको मिलेगा न कोइ नशा करते हैं न कुछ सर आपकी आवाज किलयर नहीं आ रही है हाँ हाँ हाँ ड्राइवर एकदम बेहतरीन तरीके से गाड़ी चलाएगा जहाँ जाएंगे लखनऊ लुल्लू माल के डी एम गोमती नगर अयोध्या आप जहाँ भी जाएंगे आपको वो लेकर जाएगा ठीक है बट उसका चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ड्राइवर का वो आपको सेफ़्टी से पूरे तरीके से लेकर जाएगा वो जवाबदारी मेरी है ठीक है देखिये सर आपके लिए तो चार्ज वैसे तो मैक्सिमम उसका चार्ज रहता है पंद्रह सौ लेकिन आपके लिए एक हजार है ठीक है

चलिये ठीक है आप उसको आठ सौ दे दीजिएगा ठीक है ओके ठीक है सर नमस्कार